आं कोण उलयता सांग हय हय मागें कोंपड्याचें शॉप सकाळी णव ते राती कडेन धा किदें जाय आशिल्लें कसले रे आं सगळें आसा नेपालच्यान हे दिसा हें येयलां जॅकेटां लेदर जॅक ती दोन अडेज हजार भितर गावतली तुका ना ना ना तूं यो तूं यो न्हू मागीर पळोवया हय हय तुवें कॉल केलो न्हू कॉल केले म्हणजे तुका आनीक डिसकावंट आसतलो

आतां यो मरे आट जाता थंय आसा नू आता यो आं आं बरें तुगे एड्रेस खबर आसा मरे दाम बाबा देवळा फाटल्यान तेमरा म्हणटा थंय

हय देवळा फाटल्यान भितर रोड गेल थंयच्यान यो बरें

आनी आनी किदें जाय तुका

साड्यो हय साड्यो येल्ल्यो आसा देडश्यांनी स्टाट त्यो पा सपद्दा हा कितलो जाय तुका मेळटलो कितल्यो पांचशे जायो तू शॉप घालता कितें ना बरें आं बरें मेट्ल्यो मेटलो

आतां तूं येता जाल्यार मेळ्ळे तूं तुमी खंय रावता

बरें पयस ना बरें तुजी नांव किदें म्हटलें हां ऑर नियर दामोदरा टॅम्पल

बरें तर